جی ہاں پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت لوگوں کو متأثر ضرور کیا ہے لیکن بائک ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے لوگ اپنا بہت سارا کاروبار کرتے ہیں کہیں بھی آنا جانا ہو تو لوگ آسانی کے ساتھ بائک کے ذریعے آ جا سکتے ہیں بڑھتی ہوئی قیمت بائک چلانے والوں کو متأثر ضرور کیا ہے لیکن کیا کیا جائے یہ ایک ایسی آسان نقل حمل کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے آسانی کے ساتھ آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں اسی طرح ایندھن کا زیادہ استعمال ماحول کے لیے نقصان دہ ضرور ہے لیکن اس سے بچاؤ اور اس کا حل بھی نکالا جا سکتا ہے جس کے لیے زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائے جائیں تا کہ ماحول کو گندہ نہ کیا جا سکے اور اچّھی آب و ہوا مل سکے